پیدا ہوئے بچے کا پہلے ایک سال میں بہت خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ اس ایک سال میں وہ ہر چیز کرنا سیکھتا ہے پہل اس کے جب ٹیکے لگتے ہیں تو تکلیف بہت ہوتی ہے تو اس میں اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اس جب وہ چلنا سیکھتا ہے پہلی بار کہیں گر نہ جائے لگ نہ جائے اس چیز کا بھی اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور جب اس کے دانت نکلتے ہیں تو اس ٹائم اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اس اسے بخار بھی ہوتا ہے اور طبیعت خراب ہر چیز ہوتی ہے اس کی تو اس چیز میں اس کا بہت خیال بہت خیال رکھتے ہیں